आसामाव फालांगियारि सुबुंफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जेरैहाय मोनथायफोरखौ मोननांगौ जोङो मावनो आरो जोङो जानला मानला थानाङा खामानिफोरखौ मावनांगौ बानो नाङा बेफोरबायदि गोबां फालांगियारि थायो बेफोरबायदिजों जोङो जौगानो हायो जेरैहाय जेरैहाय दखान होनाय पार्लार बिदिनो बायदिसिना खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो खालामनानै जौगाहोनो हायो आरोहाय जोङो नांगौ बेसादफोरखौ मोजां मोजां बेसादफोरखौ बिदिनो आरांगा टेबोल आरि बानायनानै जोङो फालांगि खालामनाय फाननाय बेफोरबायदिखौ जोङो गुबुन देस गुबुन मोनसे हादोराव थांनानै जोङो सोलोंनानै फैनानै बिसोरनि जेरैहाय जोङो बिसोरनि मट'र गारि फाहामनाय मेकार बिदिफोरखौ जोङो फाहामनानै सोलोंनानै जोङो लानानै फैनानै जोंनि जोंनि आसामाव जोङो फालांगियारि खालामनानै जोङो सुबुंफोरखौ जौगाहोनो हायो बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि जौगाहोनायजों जोंनि हारि आरो जोङो गासैबो जौगागोन जेरै जोङो खामला हाजिरा मावनांनाय नङा बेफोरबायदिखौ जोङो मोजां मोजां सोलोंनानै मोजां मोजां फालांगि खालामोबा थाखा फैसाबो जोंहा मुलाम्फा मोनगोन आरजिनो हागोन आरो जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो मोजां जागोन बेफोरबादिखौ जोङो लुबैयो आरो फालांगायारि खालामनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै न'खरफोरखौ सालायनो हायो